मकरसंक्राती होळी ईद चवथ गुडी पाडवो दसरो दिवाळी नातळां हें कांय महत्वाचे सण तशेंच चवथीक होळयेक गुडी पाडव्याक दसऱ्याक दिवाळीक आनी नातळांक सुटी आसता कामा निमतान शारांत गेल्लो मनीस आपल्या गांवाघरान येता आनी एकवटान हे सण वा परबो मनयता प्रत्येक सण एकवटाचें प्रतीक घेवन मुखार येता तशेंत जण एकलो हे सण खोशयेन मनयता